दूसरे का सहयोग करने के लिए हमने बहुत सफर किए हैं जैसे कि हमारे एक मित्र का मतलब और उसके औरत की तबियत गड़बड़ हो गई थी तो हम लोग उस टाइम दिल्ली में रहे वहाँ से फिर डाक्टर ने उसको ट्रांसफर कर दिया बोला सफदरगंज हास्पिटल ले जाओ वहाँ फिर साधन किए बहुत भाव था फिर अपन लोग एक एम्बुलेंस वो मतलब कार बुलवाए वहाँ से लेके गए फिर वहाँ मेडिकल पहुँचे वहाँ उसका इलाज ओलाज कराए फिर सही हुआ उसके बाद ऐसे ही गाँव में एक बार ऐसे हुआ एक मित्र की हमारे तबियत गड़बड़ हो गई उसको लेके गए इलाहाबाद प्रयागराज में वहाँ भी उसका मतलब ट्रीटमेंट हुआ वो भी सही हुआ उसको ऐसे ऐसे ही हमारे साले की एक बार उसके मिसेज की मतलब तबियत खराब हो गई तो अचानक हमारे पास फोन आया कि आप चले आओ गए हमने उसको करछना में एडमिट किए फिर उसका इलाज हुआ वो भी ठीक हुई ऐसे फिर एक हमारे मित्र और हैं उसके साथ हमें दिल्ली जाना रहा तो उसका भी मतलब रास्ते में ही तबियत खराब हो गई तो हमने उसको फिर छोटी क्लिनिक पे दिखाया वो भी मतलब ठीक ठाक हुआ ऐसे ही एक बार अभी हमारे एक मित्र के बहुत ज़्यादा मतलब हालत खराब हो गई थी जोकि हमें फोन किया हमने गया फिर उसके यहाँ उसको फिर ले जाकर के अपन लोग दिखाए जबलपुर की बात है ये जबलपुर में रहे वहाँ फिर मेडिकल ले जाके अपन लोग दिखाए उसकी फिर तबियत सही भई अभी भी सही नहीं है फिर भी गाँव आ गया है अब देखो अपन लोग दो ही आदमी साथ में घर चले आए अब ये मान के चलिए कि अपन लोग आए रहे करीब बीस से फिर नौ दस फरवरी को आ गए थे अपन लोग अभी वो भी घर ही में है फिर अब देखो क्या अभी खबर लिए बोल रहा था आराम ह अब दिखाते हैं ऐसे सहयोग अपन लोग कई बार कई लोगों का किए लोग बाग हमारी भी सहयोग किए ऐसी बात नहीं है कि हम ही अकेले किए हैं जैसी आवश्यकता पड़ती है भाई यार दोस्त हैं अपने जहाँ जिसकी जरूरत पड़ी वे खबर मिली तो अपन लोग भी जाएंगे सहयोग करेंगे हमारे ऐसे ऐसे बहुत मित्र हैं बाहर में भी हैं घर में भी हैं अब जिसकी जैसे आवश्यकता पड़ गई अब जैसे अभी अपने घर पे आया हूँ इस टाइम घर में भी हमारे एक मित्र की तबियत खराब हो गई तो अपन लोग फिर ले जाकर के उसको रामनगर कहीं इलाज कराए वहाँ भी नहीं सही भा तो उसके बाद वहाँ क्या कहते हैं करछना में ले जाना पड़ा वहाँ भी उसका ट्रीटमेंट हुआ फिर सही हुए ऐसे ऐसे करके बहुत मतलब यारी दोस्ती में तो भाई अब ये सब चलता ही रहता है करना पड़ता है भाई वो हमारे करेंगे हम उनके करेंगे सहयोग तो सर्व सर्वमान्य है सब का सहयोग करना चाहिए यारी दोस्त नहीं अगर गाँव के किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई परेशानी है या कुछ है तो अगर अपन घर पे हैं या कहीं भी हैं कोई अगर रास्ते में बीमार मिल गया या कोई उसको दिक्कत आ गई तो उसको भी अस्पताल पहुँचाना चाहिए आदमी को दवा दारू करानी चाहिए उसकी जो कछु हो किसी की भी हेल्प करने से कुछ नहीं होता ये सब करना अति आवश्यकता है आदमी को कोई भी ये सब नहीं सोचे कि हमारा ये नहीं है हम नहीं क्यों जाएं क्यों करें भई उस टाइम तो वो राह पे गिरा हुआ है आदमी अगर मिल गया तो उसकी सहयोग करो तो उसको आदमी वो सोचेगा भगवान से बढ़ के कोई नहीं है लेकिन बहुत से ऐसे लोग नए होएं कि नजरअंदाज कर देते हैं आदमी रोड पे तड़प रहा है उसको छोड़ करके अरे चलो यार कोई हमारा नहीं है लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए भाई जैसे आदमी अकेला है तो उसको उठाओ ले जाओ उसको पूछो कहाँ का रहने वाला है क्या करता है कैसे आया कैसे क्या पर किस प्रकार से उसको ऐसे मतलब पोजीसन में पहुँचा दुर्घटना हुई या बीमार है क्या है क्या नहीं है भई उसको पूछोगे तब तो पता चलेगा तब उसको कहीं ले जाओगे हाँ कहीं दिखाओगे या आजकल तो ऐसा सिस्टम है कि हर जेब में वो मोबाइल है कोई वो नहीं उससे नंबर लो उसके घर पता करो उसके नात रिश्तेदार में पता करो जिसका नंबर मिल जाए भाई या बहुत मान लो अचेत है तो उसको किसी का भी नंबर अगर मिल गया तो उसके नात रिश्तेदारी में या कहीं उसके घर का नंबर मिल गया घर में सूचित करोगे तो उसके घरवाले आ जाएंगे तो ये सब सहयोग हुआ कि भाई चलो कम से कम हमारे घर तो आदमी फोन किया सहयोग किया हमारे भइया बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे लोग बोलने लगते हैं तो ये सब करना आदमी के लिए बहुत जरूरी है ऐसे ही समस्याओं पर किसी को भी मतलब अहंकार नहीं करना चाहिए सबका एक दूसरे से ही सहयोग होता है इंसान है भाई राह में चल रहा है रास्ते में चल रहा है कहीं कहीं भी जा रहा है जैसे ट्रेन ही में चल रहा है कोई दिक्कत हो गई कोई किसी ने ऐसा ऐसा मतलब समय आ जाता है कि जैसे कोई खाने पीने की चीज में कोई चीज मिला के दे दिया हाँ अब आदमी नहीं समझ पाया कि हम खा पी लिया अब भाई चलो चो चाईं हैं या कोई भी है खिला दिया लेकिन जैसे अपन बगल में हैं उसके या अपन उसके बाजू से बैठे हैं तो उससे पूछे भई देखेंगे तो हालत खराब होगी तो कम से कम उससे अपना फर्ज बनता है कि पूछो भाई कि कि आदमी जाने जरा कहाँ कहाँ का रहने वाला है इसको क्या दिक्कत हो गई अगर उससे मोबाइल नंबर मिल जाता है या कुछ मिल जाता है कहीं किसी भी क्षेत्र का हो कहीं भी भारत के कोने का हो वो अपने है तो अपने ही मतलब हिंदुस्तान का ही ना तो कम से कम उसके घर या कहीं भी उसको सूचित सूचना मिल जाएगी तो कम से कम उसके परिवार जन अपना भाई ओ आगे मिलेंगे या क्या करेंगे कैसे भी करके उसकी मतलब दिक्कत को साल्व करेंगे ऐसी ऐसी समस्याएँ बहुत हैं ये सब सहयोग ऐसे सहयोग करना आदमी को अति आवश्यक होता है लेकिन जो नहीं समझता है उसको तो क्या अरे ठीक ठाक है